السّلام علیکم کیا آپ سبزی کی دُکان سے بات کر رہے ہیں دراصل مجھے دراصل مجھے کچھ سبزیاں چاہیے کیا مجھے مل جائیں گی آپ کے یہاں کون کون سی سبزیاں ہیں اچھا مجھے ایک کلو گاجر ایک کلو ٹماٹر ایک کلو آلو ایک کلو گوبھی اور ایک کلو ہری مٹر چاہیے تو کیا یہ سب فریش ہوں گی اچھا تو آپ اِن کے کُل پیسے بتا دیجیے اچھا ٹھیک ہے تو آپ پلیز پیک کر کے رکھیے گا میں ابھی آ رہی ہوں لینے کے لیے نہیں فی الحال تو یہی چاہیے اور اگر کبھی چاہیے ہوں گی تو ضرور آپ سے ہی لیں گے مجھے پندرہ منٹ لگیں گے میں بس گھر سے نکل رہی ہوں آپ پیک کر کے رکھیے گا جی ٹھیک ہے بہت بہت شُکریہ اللہ حافظ